جی ہاں ہمارے گاؤں کے لوگ قرض عام طور پر آڑھت پر سے یا بڑے پردھان اور زمیں دار لوگوں سے لیتے ہیں ان کا قرض لینے کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی آنی والی فصل کی پیداوار اچھی طریقے اور ڈھنگ سے کریں اور اس میں خوب محنت کرنے کے بعد جو ان کو فصل جو انہیں ملے جو کاشتکاری کرکے جو انہیں ملے اسے وہ بیچ کر ان کا قرض اتار سکیں اور اپنے گھر والوں کا پیٹ بھر سکیں یہی ان کا مین مقصد ہوتا ہے